नमस्कार क्या क्या काम है आपका क्या क्या चीज़ चाहिए उसको हम भेज देंगे आप बताइए क्या क्या बनवाना है आपको अरे भेज दीजिए हम अरे बताइए हाँ भेज रहे हैं बताएँगे तब तो भेजेंगे कुर्सी मेज़ टेबल क्या क्या बनवाना है बताएँगे तब तो चलिए ठीक है फिर कुर्सी मेज़ ओज़ सब बनवाना है सोफा के मेज़ कुर्सी के पाँच हज़ार कितना कितना चाहिए आपको बताइए किस रेंज में अभी ख़ाली नहीं है आदमी शाम को भेजेंगे बता दीजिए कि बता दीजिए कहाँ आना है अड्रेस बता दीजिए चलिए ठीक ठीक है शाम को पुलिस लाइन के साइड में किधर आगे या पीछे की तरफ अच्छा मिश्रा जी के बग़ल में क्या उनका यहाँ तो फर्नीचर के काम हुआ है आफिस बनवाए थे हमारे यहाँ से सब के सब आए रहा है उन सभी से पूछेंगे तो बताएँगे हमारा नाम अजीत है बता देंगे वह हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम होता है गारंटी के साथ बनता है

चलो ठीक है आदमी शाम को भेजता हूँ ठीक नमस्ते